हैलो नमस्ते जी होर तुंदा केह् हाल ऐ हू मर्चां खराब निकलियां केह् चलो कोई गल्ल नीं में ते तुसें जेह्ड़ियां सवेरे में चुनियां हियां ना ओह् में तुसेंगी पाइयै दित्ती चलो में हून मुड़े गी आखेआ जेह्ड़ी साफ साफ हियां ओह् हियो पाइयै देआं क्योंकि एह् लैन देन फ्ही पता नीं कियां खराब निकली जैदा खराब ऐ जां थोह्ड़ी बौह्ती इ'यां ते नीं होई सकदा में अपने कोलां ना कसम ऐ सारियां ताजा पाई दियां हां हून मिगी नीं पता ओह् खराब निकलियां जां मुड़े ने इक अद्धी बिच्च टवला लग्गी आ उसी जेह्ड़ी खराब ही ओह् पाइयै देई ओड़ी जेह्ड़ी साफ ही ओह् छंडी ओड़ी जी चलो कोई गल्ल नीं अग्गें कोलां में ध्यान देगी अगर तुसेंगी चाहिदी ते तुस सनाओ में शामीं भेजी औड़गी चलो कोई गल्ल नीं इक बारी गलती लग्गी ओह्दे कन्नै माफ करी लै एह् ओ ते में शैल शैल भेजनियां ठीक ऐ शामीं बेल्ले नां मुड़े गी भेजिये चलो ठीक ऐ शामीं बेल्ले में मुड़े गी भेजनी नां ते ओह् तुसेंगी देई ओड़ेगा ठीक ऐ ठीक ऐ